جی ہاں بالکل میری جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کی تمام آیتیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بہت ساری آیتیں سناتا اور اس کے مطلب کو بیان کرتا لیکن وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ساری آیتیں سناؤں ہاں ایک دو آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں آج کل مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اے لوگوں کسی بھی معصوم اور بے گناہ کو قتل مت کرو اس کو مت مارو ایسا کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان نے کسی بھی معصوم اور بے گناہ کی جان لے لی بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی گناہ کے تو اس شخص کو اسلام نے اتنا ناپسند کیا ہے کہ اس کو انسانیت کو قاتل قرار دیا ہے بلکہ صاف لفظ میں قرآن نے کہا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا ہے اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی بے گناہ شخص کی جان بچا لی اور اس کو مرنے یا قتل ہونے سے بچا لیا کسی بھی طریقے سے تو یہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس نے ایک بہت نیک کام کیا ہے قرآن نے صاف کہا ہے کہ کسی کی جان بچا لینا گویا کہ پوری انسانیت اور تمام انسانوں کی جان بچا لینا ہے یہ قرآن کی صرف ایک آیت کی تشریح ہے آپ سوچیے کہ مکمل قرآن کی تشریح اور اس کی آیتیں کتنی پیاری اور خوبصورت ہیں سچ ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور اس کا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہے